میں نے کافی سمے پہلے مکسر جوسر اینڈ گرائنڈر خریدا تھا وہ سُجاتا کمپنی کا تھا جوکہ زیادہ لوگ نہیں جانتے ہیں اور یہ کمپنی بہت کارآمد ثابت ہوئی میرے لئے تو بہت اچھا رزلٹ رہا ہے اس کا بہت مثبت پہلو رہے اس کا کام بہت فاسٹ ہے بہت اچھا گرائنڈ کرتی ہے کم مقدار میں بھی اگر کوئی سامان ہو تو بہت اچھی طریقے سے باریک پیسا جا سکتا ہے اس کے اندر جوسر ہوا فائن کام کرتا ہے اس کی چھننیاں وغیرہ بہت اچھا جوس چھانتی ہیں اور اس کے بلیٹ کپس ان کی بناوٹ بہت خوبصورت بھی ہے اور آواز بھی بہت کم ہے ان کی اور جو اس کی بناوٹ ہے اور جو اس میں مٹیریل یوز کیا ہوا ہے وہ اچھا اسٹیل ہے آج تک بھی اس پہ کسی طرح کا کوئی داغ دھبہ پانی کا زنگ وغیرہ نہیں دیکھنے کو آیا ہے بلیٹ بھی کافی فاسٹ کام کرتے ہیں اور نہ کسی طرح کی اس میں مرمت کی ضرورت آئی ہے نہ بیلٹ لوز ہوئی ہیں نہ ربڑ چپکتی ہے اس کی آج تک ویری گوڈ کمپنی سُجاتا از کمپنی مکسر جو میرا پوزیٹیو ایکسپیریئن ہے مثبت تجربہ رہا ہے وہ میں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتاتی ہوں یہ میرے لئے بہت اچھا ایکسپیرئنس رہا ہے سُجاتا مکسی سے